खुलुमबाय आंनि मुङा बिथराय मुसाहारि आं मोसानो मोजां मोनो आं गिबियावनो गोदोनिफ्रायनो ओनदैनिफ्रायनो मोसाबोदों आमफ्राय दा मोसाबा आङो मोसायै मोसायै मोसानानै बेराद मोजां मोनो मोसाबा आं मालाबा दुखु जायोबोला आं मोसानानै खुसि जायो गान मोजां खोनाबानो आं मोसानो मोजां मोनो मोसानानै मोसानानैल' मोजां मोनबाय थायो दा आं मा मा मोसायो होनबा बेलि दानस रोंजौ काटाग रोंगौ क्रिस्थि रोंगौ बिदिनो मोसाबोबाय थायो मालाबा मालाबा आङो पेमेलिजोंबो मोसायो मोसानानै मोजां मोनो आमफ्राय